हाँ हम कभी न लाइब्रेरी हम लोग नहीं जाते हैं हमारे घर खुद ही धीरे धीरे एक रूम है उसमें कूलर का व्यवस्था है और बिजली लाइट भी है लाइट है और उसे लाइब्रेरी की योग्य बनाए हुए कंप्यूटर है उसमें पर बैठ कर हम लाइब्रेरी के समान पढ़ते हैं और बिलकुल शांत माहौल है और शांत माहौल में अच्छी तरह से पढ़ाईयाँ होती है ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख लें और और हमारा जो मन चाहा इच्छा उज्ज्वल भावनाओं में जो करने की काबिलियत है वहाँ उस मंजिल तक पढ़ लें लाइब्रेरी जाने में तो गाँव से हमारे थोड़ा दूर मार्किट में है वहाँ जाने आने में जो समय नुकसान होगा अब वो समय तो हम घर ही लाइब्रेरी बना चुके हैं धीरे धीरे टेबल रखे हैं पंखा भी है और इन्वेर्टर का व्यवस्था भी है और उसी पर पढ़ते हैं लिखते हैं दो चार दा दो चार पाँच घंटे तक और धीरे धीरे अपने मनो उज्ज्वलों भावनाओं को आगे की तरफ बढ़ाएँ कैर ताकि अपनी ज़िन्दगी में कुछ धीरे धीरे किया जाए नहीं तो फिर उम्र निकल जाने के बाद पढ़ाई का समय ख़त्म हो जाने के बाद ज़िन्दगीभर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा ये कोई मायने नहीं रखता है कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाईयाँ होती हैं पढने के लिए शांत माहौल चाहिए अकेले में पढ़ा जाता है और लाइब्रेरी में ये थोड़े थोड़ा थोड़ा ये है कि उसमें ए सी लगी है लाइट भी लाइट है इन्वेर्टर है सब व्यवस्थाएँ हैं ताकि लेकिन कुछ गाँव हुआ देहात हुआ कुछ है हमारे यहाँ कमियाँ रह जाती हैं लेकिन हम धीरे धीरे अपने सपनों को आगे बढ़ा रहें हैं ताकि लाइब्रेरी के समान और अपने घर अच्छे से पढ़ते हैं बहुत से तमाम प्रकार की बुकें हैं और कभी बुक्स से पढ़ते हैं तो कभी